आवयस इतलो डेटा म्हाजो खंय यूज जाता काय हाली तर हांवें कांयच खंयचेच एप घेवंक ना इंस्टाग्राम घेतलेलो आतां हांगासर सगळ्या एप्सांचो डेटा तर कमीत आसा पूण इंस्टाचो चड आसा आतां हांव एक काम करतां इंस्टाचेर बसून थंयचे डेटा लिमिटेशन चेंज करतां आनी कमी करात हय अशेंच केल्यार बरें जातलें